हमरसबके इहाँके इलाका अच्छा नहि छै इहाँके रोड जे छै बहुत खराब छै इहाँके जे मुखिआ छै बिल्कुल भी काम नहि करै छै हुनकापइसा दै छिए तऽ फिर भी ओ पइसाके खा लै छै लेकिन कि कहै छै अब मुखिआके हमलोक कि कहि सकै छिए नहि इहाँके रोड अच्छा बनबै छै नहि पार्क छै आओर नहि इहाँपर घुमै उमैके इलाका अच्छासँ छै आओर नहि इसकुल अच्छासँ पढ़बै छै हमलोक बहुत दिक्कतसँ रहै छिए इहाँपर इहाँपर पूरा पानी उनी भरि जाइ छै बारिश उरिश अबै छै तऽ पूरा नल उल खुलि जाइ छै तऽ पूरा पानी मतलब दहाइत रहै छै हमरसबके पूरा पाँव तक पानी आ जाइ छै लेकिन फिरभी इहाँपर अच्छा अच्छा इलाका सब नहि छै आब सरकार इहाँपर सरकारके तऽ पइसा दै छिए लेकिन आब सरकार हमलोकके थोड़ा भी कष्टके नहि समझै छै आब थोड़ा सा सरकारके हमरसबके मदति करैके चाही एना मतलब कि हमलोक एतना दिक्कतसँ गुजरै छिए तऽ कनिको तऽ मदति करैके चाही अब सड़क अच्छा बनाबैके चाही कनिसा इहाँपर साइड उडमे मन्दिर देबऽके चाही पार्क बनाबैके चाही घुमै उमैके रास्ता बनाबैके चाही आइ मीन अच्छा अच्छा जगहपर अच्छा अच्छा चीजसब मतलब अलग अलग डिजाइनके मन्दिर बनाबैके चाही अलग अलग कि कहै छै ने भगवानके मन्दिर राखैके चाही अच्छा अच्छा जगह बनाबैके चाही कनिको रोड उड थोड़ा अच्छा राखैके चाही थोड़ा